अ हेल्ल' सोरमोनलाय औ औ अ जोंनि चिरां दिस्ट्रिक्टआवथ' मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ बिराद मोजाङैनो औ जोंनि खासिक'त्रानियाथ' सोलिगासिनो दङ थिक थाक बिदिनो दङ मोजाङैनो साथ्र'फ्राबो स्कुलाव फैबाय थायो औ जानायखौथ' होगासिनो मोजाङैनो होगासिनो फैयो गासैखौबो होगासिनो दङ मोजाङैनो मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ जोंनि फारसेनो औ फैबाय थायो सानफ्रोमबो फैयो सानफ्रोमबो औ सोलागासिनो दङ मोजाङैनो जानायाबो सानफ्रोमबो होगासिनो दङ जोंनियावथ' दजिआनो दङ जोंनियावहाय साथ्र'फोरा औ बेवहायथ' दङ जोंना सयजोनसोआनो दङ औ दङ सानै फैयो संग्राफोर दङ जानायफोराबो मोजांआनो होगासिनो औ सफैयो सफैयो औ संग्राफोराबो मोजाङैनो संनानै जाहोगासिनो दङ साथ्र'फोरखौहाय औ औ अ क'क्राझारनिफ्राय नामा औ दे जागोन औ